ओ ओ दोननाया दोनोमोन

औ नायफैजागोन जेबो नङा फेसिलिटिआथ' नोंङो रुमा मोजांआनो प्लास्टारनि फांखा दङ दैआबो दङ दै पाइप लगायखानाय सिंआवनो दंजोबखायो औ कारेन्टबो दङ भाराया बिदिनो कारेन थारेन गासिबो सुबिदाया मोजांनालाय बिदिनो आंङो एक हाजारसो लायो आरो

औ दे दे औ औ उम दे नोङो साइडा आङो नैबो हुलथु थिनालि हुलथु थिनालिआवनो ओं

ओं नायफैनो हागोन नायफैनो हागोन बिदिब्ला नोंङो फाइखानायाबो दङ औ मोजां मोजां औ मोजांजोब औ जायखिया नोङो गाज्रि मोनादे नोङो नोंनि सोलाबनायबायदि टाइम लानानै नायफैब्लानो जाबाय औ औ उम फसायना फसाया नायफैनो हागोन औ